गोंयचो उद्योगीक विकास कसो चल्ला थोडे भितर सांगशात आमचे गोंय राज्यांत खुबश्यो उद्द्योगीक वसाहती आसात ज्यो पेडणें पसून काणकोण मेरेन पाविल्ल्यो आसात गोंयांत फामाद आशिल्ल्यो उद्द्योगीक वसाहत म्हणजे वेर्णा उद्द्योगीक वसाहत आनी कुंडई उद्द्योगीक वसाहत जी वेर्णा वसाहत आसा ती सालसेट तालुक्यांत पडटा आनी जी कुंडयची उद्द्योगीक वसाहत आसा ती फोंडा तालुक्यांत पडटा गोंयांत खुबश्यो उद्द्योगीक वसाहती येतात खुबशे इंडस्ट्रीयलिस्ट येतात उद्द्योगीक वसाहतींत ते आपणाले पयशे इन्वेस्ट करपी खूब लोक येतात चडशे लोक गोंया भायले आसतात ते गोंयांत येवन आपली फॅक्टरी घालतात गोंयच्या लोकां खातीर रोजगार उत्पन्न करून दितात गोंयच्या लोकां खातीर वेगळे वेगळे प्रकार उपलब्द करून दिता आनी ह्या प्रकारे गोंयचो विकास उद्द्योगीक वसाहतीच्या माध्यमांतल्यान भरपूर जाता